ट्रेनसँ गेलियै हमे हरिद्वार बुझलियै ओजऽ गेलियै हमे ट्रेनसँ गेलियै तब ओकर बाद हम उतरलियै फेर हमे बस चढ़लियै रिजर्वेशन बस होलै पाइ तऽ रहै नहि तऽ हमरा पैसा तऽ कहुँसँ लए केऽ गेलियै पैँचा खोइँचा कर्जो पैँचा लए कऽ गेलियै तब हम हरिद्वारमे चढ़लियै मन तऽ खूब लगलै ट्रेनमे फेर बसमे चढ़लियै बस हमरा उतारलकै हरिद्वारमे सँ चलि गेलियै बद्री नारायण बद्री नारायणमे हमरा बड्ड मोन लगलै विष्णु भगवान रहथिन सोनाके आ पार्वती रहथिन चानीके आ बहुत बड़ा बड़ा रहथिन वहाँ लाइन लगलियै बद्री नारायणमे आ ओजऽ नहा लेलियै कुण्डमे गौरी कुण्डमे नहाय सुनाय कऽ तब लाइन लगलियै प्रसाद लेलियै तब लाइनमे तीन घण्टामे हमे बद्री नारायण तब गेलियै तऽ दर्शन हुनकासँ हमरा होलै बद्री विशालमे दर्शन होलै विष्णु भगवान आ पार्वतीजीसँ तऽ बहुत सुन्दर लगलै मन्दिर भी बहुत सुन्दर आ पार्वती आ विष्णु भगवान सोनाके तऽ खूब बढ़िआँ लगलै लेकिन लाइनसँ निकललियै छओ घण्टामे छओ घण्टामे निकललियै तऽ फेर प्रसाद उरसाद खरीदलियै तऽ फेर डेरापर अयलियै तऽ डेरापर अयलियै तऽ रातिमे फेर रहलियै डेरा लए कऽ खेलियै पिलियै खाय पी कऽ फेर भोरे उठलियै कुण्डमे नहाय लेलियै गौरी कुण्डमे नहाय सुनाय कऽ फेर रास्तामे जाय लगलियै जाय लगलियै तऽ ओजऽ पैदल गेलियै हाथी घोड़ा कन्धी लोक चढ़ैत रहै हमे लोक नहि चढ़लियै काहे लए हमरा पास पैसा नहि छै हमे कतेक लोकके माङ्गबै चलो पैदले जाइत हइ तऽ सवेरे उठलियै छओ बजे उठलियै पैदले गेलियै तऽ रातिओमे नहि पहुँच सकलियै दूरे ततेक ने रहै तऽ पहाड़पर चढ़लियै रातिमे वर्षा लगय कि धीमा पड़ि रहल हइ लेकिन मोन बड्ड लगलै तऽ ओजऽ गेलियै तऽ बिहानमे पहुँचलियै नओ बजेमे नओ बजेमे गेलियै तऽ वहाँ हमे पूजा प्रधान लाइन लगलियै लाइन लगलियै तब केदारनाथ गेलियै केदारनाथमे गेलियै तऽ तीन चारि घण्टा लाइनेमे रहलियै चारि घण्टाके बाद तब केदारनाथमे दर्शन होलै केदार बाबासँ तब हुनकरा पेटकुनिया देने रहथिन हुनकरा फूल पत्ती चढ़ाय देलियनि गोर लगलियनि झुकि कऽ फेर लाइनसँ हमे निकललियै लाइनसँ निकललियै तब कहलियै कि आब चलह सभ गोटा डेरापर परसादी पहिने खरीद लए तऽ गेलियै परसादी खरीद कऽ डेरा गेलियै डेरापर बैठलियै सभ आदमी गेलियै हमे तऽ खाना उना तनि मनि खयलियै आराम केलियै आराम करि कऽ ओकर बाद हमे फेरो दोसर तीर्थ तेसर तीर्थ स्थान गेलियै बुझलियै गङ्गोत्री गेलियै तऽ गङ्गोत्रीमे बैठलियै फेर लाइन ओजहु लगय पड़लै ओजहु रहथिन भोले बाबा दर्शन होलै